हैलो आं राजा मिस्त्री बोल्ला दे कम्म कार बस लग्गे दे कम्म कुद्धर दा बोला दे तुस अच्छा अच्छा एह् पंछानी लैआ पंछानी लैआ अंजी सनाओ फिर आं बोलो केह् कम्म हा थुआढ़ा कोठी किन्ने स्कवेयर फुट दी अच्छा तीन ज्हार दी

ओह् कोई निं ओह् करी ओड़गे अस ओह्दी टेंशन निं लैनी तुसे कदूं कोला कम्म करना कम्म शुरू

परसों कम्म में थोह्ड़ा हारा कोई चार दिन बाद आई जन्ने आं आहो मापी जाह्गे दिक्खी जाह्गे ते चलो कोई निं नशान लग्गी जाह्गे अज्ज शामीं ठीक